हैल्लो मैडम जी केशव बोल्ला ना मैं मैडम जी मिकी बखार होई दा हस्ताले दा आया आऊं

हस हस्ताले दा आया आऊं हां मि कोई फर्क नी पेआ उ'दे नै टैस्ट कराया माएं ड्रिपां लाई लाई मेरी नाड़ियां फाड़ूड़ियां उ'नैं दोआई दित्ती नी ही गुलकोस चाढ़दे हे बस

हां ओह् ते खादियां बड़ियां खादियां मैं डाक्टर नै आक्खेया नी ओ ते डेंगू शेंगू आक्खा दे डाक्टर होई दा फ्ही उ'नै मिकी आक्खेया नारियल पानी पियो मैं पीता वा मिकी कोई फर्क ते सेही नी हो दा ऐ हस्ताल हां ते हस्ताले दो दिन रेहा एडमिट उ'नै माई इ'य्यां नाड़ियां फाड़ूड़ियां मेरी सिरिंजां लाई लाई उत्थैं ड्रीपां लाई लाई हस्ताल आह्लें पता कक्ख नी लगदा चलो मैडम जी भला थोआड़ा वा आना कुत्थें ऐ मैं एह् सनाऊड़ो कुसे लेइयै आइगा चलो निक्का भ्रा ऐ मेरा उस्सी लेइयै आई जाह्गा आऊं चक्कर चुक्कर नी ऐ भुक्ख शैल लग्गा दी ऐ मिकी बस बखार न आवा दे हां चलो कोई नी मैडम जी ठीक ऐ ठीक